थोरो वक़्तु पहिरियों मां हिकु इवेंट ते वई हुयमि जिते प्रोग्राम रखयो हुयो जिते जानवर बुलक कार रेस थिए पई ऐं गोट फाइट थिए पई कॅाक फाइट थियनि पयूं मूंखे ॾिसी करे ॾाढो दुख थियो असां पंहिंजी ख़ुशीअ लाइ असां उन्हनि जानवरनि खे विरहायूं था भई विरहो त असां ख़ुशि थियूं इहो त ॾाढी ग़लति ॻाल्हि आहे असां पंहिंजे मतिलबु लाइ असां पंहिंजे मतिलबु जेको आहे असां स्वार्थी थी करे जानवरनि जो नुक़सानु कयूं था जेको अॻिते हली करे उन्हनि खे केॾी औली सौली जॻह ते लॻी वेंदो जेको असां लाइ जाम वॾो पाप थी सघंदो आहे असांखे कोशिशि करे पंहिंजे निस्वार्थ थी करे इहे कार्यक्रम न करणु खपनि जंहिंजे लाइ अॻिते हली करे असांखे पश्चातापु थिअनि थो